विडियो गेम के बारे में तो मैं कुछ कुछ जानती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे माजा बाजार से या मेले में से ऐसे वीडियो गेम खेलने के लिए लाते थे और उन विडियो गेम में ऐसा प्लास्टिक का बना होता था डिब्बेस टाइप और उसके अंदर पानी भरा होता था और उसमें दो ऐसे सुइयां लगी होती थी छोटी छोटी रिंगें बहुत सारी होती थी उसमें तो उन उसमें कैसी स्विच होता था जिसको दबाओ तो रिंग ऊपर जाती और फिर उन जो सुइयां लगी होती उनके अंदर वो रिंग फंस जाती थी तो ऐसे उनको खेलते थे बच्चे बहुत मज से उसको खेलते हैं और टाइम पास करते हैं आराम से क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादातर बच्चों को टाइम पास करना होता है तो वो एक गेम होता था जिसमें वो उनको खूब मज़ा भी आता था और उनका टास्क भी रहता था की कितनी रिंगे वो उस सूई में वो डाल पा रहे हैं तो जैसे ही उस नोब को या उस स्विच को दबाते तो रिंग ऊपर जाती फिर उस सूई में फंस जाती थी तो बार बार बार बार उसको दबाते रहो फिर रिंग ऊपर जाएगी फिर उसमें अंदर आ जाएगी बच्चे एक दूसरे को टास्क देते थे कि किसकी रिंग सबसे ज़्यादा उसके अंदर जाती है जिसकी सबसे ज़्यादा जाएगी वो जीतेगा जो जीतेगा तो वो उस हारने वाले से कुछ ना कुछ पार्टी लेगा और इस तरह से वो वीडियो गेम बच्चे खेलते थे और उनमें हम भी बैठे रहते थे उनके पास में मजे लेते थे उनके वो टाइम पास करते थे छुट्टियों के दिनों में ये वीडियो गेम बच्चों के लिए टाइम पास करने का एक साधन हो जाता है और थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाता है बच्चों का की सब अपने रिश्तेदारों के बच्चे भी आते तो आपस में खेल कूद के अपना टाइम पास कर लेते और इसी तरह ये वीडियो गेम और के बारे में तो बस इतना ही बता पाऊंगी क्योंकि मैंने बच्चों के साथ जो देखा है वही बता पा रही हूँ